हय हांवेन कोंकणी भाशेंतल्यान अणकार केला हो अणकार करतना तेचो अणभव बरोय आसलो आनी वायटय आसलो आमच्या कॉलेजीत आमी एक प्रॉजेक्ट घेतिल्लो तातूंत आमी प्रत्येकान शिक्षण संदर्भांतल्यान एक एक पुस्तकाचो अणकार करपाचो आसलो हांवेन ता तातूंत त्र्याण्णव्व पानांचो एक पुस्तकाचो अणकार केल्लो हो करतना हो करता आसतना हांवें शब्दशहा भाशांतर करपाचो यत्न केल्लो हो म्हजो अणभव खरोच मजेशीर आसलो दर दिसा हांव दोन पानां अणकारतालें हो अणकार करपाक म्हाका सुमारे एक म्हयनो लागलो वायट अणभव म्हळ्यार हें करतना म्हाका कांय वेळार कोंकणी भाशेंतले पर्यायी शब्द सापडपाक त्रास जालें शब्दकोशाची हांवेन अशें वेळार मदत घेतली तर कांय शब्दांचो पर्यायी शब्द कोंकणी भाशेंत सांपडूना तें हांवेन तशेंच दवरलें

हे पुस्तका काचो शब्दशाह भाशांतर करतना म्हाका चड तकलेक ताण दिवचो पडलो ना शिवाय म्हजी मांयभास कोंकणी आनी तें भायर मराठी भाशेंतल्यान शिक्षण घेतिल्ल्यान अणकार करतना चड अडचणी आयल्यो नात हो अणकार करतना म्हज्या बाईनय म्हाका मदत केली ह्या पुस्तकाचो अणकार करतना म्हाका नवीन नवीन शब्द कळ्ळें आनी ताचो अर्थय कळ्ळो मराठी भाशेंतल्यान कोंकणीत केल्लो हो म्हजो यत्न यशस्वी थारलो अशें हांव मानतां